मतलब कुड़ियां जिसलै सोचदियां कुड़ियें मतलब इक शौक होंदा जि'यां की डांस करना डांस सिक्खना मतलब की डांस के बाह्र जाना उं'दी अपनी मतलब कि इक ओह् होंदी ख्वाइश होंदी इक होब्बिस होंदी उं'दी अपनी मतलब ओ होंदी लेकिन ग्रां बिच लोक आखदे की नेईं ए डांस कोई ओह् नेईं ऐ इक कंजर खेढ ऐ मतलब कि एह्दे आस्तै इक मतलब बड़ी सारी प्राब्लम असें नि कुड़ियें आस्तै मतलब की बाह्र नि जान ओ करन दिंदे लोक लोक आखदे नेईं एह् कम्म निं करो कुड़ियें सलाई खढाई सिखाओ कुड़ियें किश होर सखाओ लेकिन लेकिन एह् कोई निं सोचदा कि उंदा केह् ओह् ऐ अपना अपना उं'दी बी ते कोई अपनी एम ऐ कोई अपना कोई ओ ऐ मतलब की उं'दा बी शौक ऐ अपना मतलब की हर इक लोक आखदे नेईं लोक मतलब इन्ना गंदा गंदा महसूस करदे नि इन्ना गंदा ओ करदे कि कुड़ियें मतलब बाह्र निकलन तक नेईं दिंदे लोक आखदे ग्राएं ग्रां बिच ते लोक बिल्कुल गै ज्यादा आखदे इ'यां नि करना ओह् निं करना एह् निं करना कुड़ियें आस्तै ते बड़ी गै ज्यादा प्राब्लम ऐ ते और में चाहन्नीं ऐसा किश निं होना चाहिदा कि कुडियां बी अपनी जिंदगी खु'ल्लियै जीन हर तरीके उंदी बी ते कोई ख्वाइश ऐ ओ बी ते इक मतलब कि जिंदगी इस जिंदगी च आए न उ'नें बी ते अपना अपने अपना बनाना कैरियर ऐ कुछ बी ऐ जो बी ऐ लेकिन गलत ऐ ऐसा नेईं करना चाहिदा लोक मतलब इन्ना ज्यादा और डांस पर ते इन्ना ज्यादा करदे ना क्यूंकि मैं बी बड़ी बारी फेस कीत्ता ऐ की लोक मेरे बारे बड़ा आखदे एह् उद्धर गेई डांस करने एह् इ'यां करदी उ'आं करदी मतलब बड़े मतलब की मेरे घरे आह्ले मेरी फैमली मिकी सपोर्ट कीत्ता अज्ज मतलब कि मि थोह्ड़ा बोह्त इयां अच्छा लगा की मेरी फैमली मिकी सपोर्ट कीत्ता और मैं चाहनी की हर की कुड़ी आस्तै ऐसा किश नि होने चाहिदा कि उसी अपने जो उदी एम ऐ अगर उसी डांस करना चांह्दी डांस सिक्खना चांह्दी उसी अपनी मतलब कि सपोर्ट करो उसी गलत नेईं करें क्यूंकि ऐसा कुछ निं होंदा जरूरी नेईं कि डांस गलत ऐ ऐसा कुछ बी नेईं ऐ सब कुछ ठीक ऐ लेकिन लोक इसी गलत की गलत तरीके नै लैंदे ऐसा नेईं होना चाहिदा की अगर ओह् चांह्दी ऐ कि सिक्खना किश करना ते उ'नें करन देना चाहिदा अगर डांस कि ऐसी के बुराई ऐ कुछ बी नेईं ऐ